सायब म्हाका पयरूच म्हज्या उदकाचे बील मेळ्ळें ताची तारीख निमणी तारीख जी आसा ती एकोणीस डिसेंबर दोन हजार चोवीस पूण त्या तारखेर हांव म्हजें उदकाचें बील भरपाक पावचें ना कारण हांवेन एका बँकेतल्यान लोन काडिल्लो म्हाजे कडेन आतां सद्याक पयशे ना पूण हांवेन एका बँकेतल्यान लोन काडिल्लो सगळीं बिलां भरपा खातीर म्हाजे उदकाचें बील भरपा खातीर लायटीचें बील भरपा खातीर पूण तो लोन आजुनूय म्हजो पास जावना तो लोन जेन्ना हांव म्हजो पास जातलो मागीर हांव तें बील भरपाक पावतलें कारण म्हाज्या घरा कडेन खूब म्हाजी भुरगीं आसा दोग जाणां म्हजो घोव आसा तोवूय आतां सद्द्या खंय तरी काम खंय कामाक वचना आनी म्हणोन म्हाका तें बील भरपाक सद्या खातीर त्रास जाता तर हांव तुमचे कडेन मागता की म्हजे हे ही जी रिक्वेस्ट आसा ती तुमी मान्य करून घेवची हांव म्हजो जसो लोन पास जाता तशें हांव म्हाजें हें उदकाचें बील भरतलें म्हाका तुमी प्लीज हें कितें जें आसा तें बिलाची जी तारीख आसा ती तुमी वाडोवन दिवपाक शकता कारण म्हजो लोन जे मेरेन पास जायना ते मेरेन हांव म्हजे उदकाचे बिलाचे पयशे भरपाक पावचें ना अशी आस्त बाळगीता की तुमी म्हजी ही विणवणी विणवणी जी आसा ती तुमी मान्य करून घेतली तुमी जी दुसरी तारीक जी आसा म्हटल्यार वाडोवन जी तारीख तुमी व्हरतले ते एक म्हयने फुडें सुद्दां तुमी दुखलून म्हटल्यार एकोणीस जानेवारी दोन हजार पंचवीस ह्या मेरेन सुद्दा ह्या तारखेर सुद्दां तुमी दवरपाक शकता कारण एक पंदरा ते वीस दिसा मेरेन म्हाका म्हाजो लोन पास जातलो अशें म्हाका म्हाज्या बँकेतल्यान कळयलां तर हांव मागता की तुमी म्हजी ही विनवणी जी आसा ती मान्य करून घेवची आनी त्या खातीर हांव तुमकां आतांच देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमी ही मिनवणी मान्य करून घेतली अशी हांव वास्त बाळगीतां देव बरें करूं